मां कटनी शहर जो रहंद्ड़ु मोहित वलेचा आहियां असांजे कटनी शहर में जाम सुठी सुठी जॻहियूं ठहियल आहिनि घुमण फिरण जे लाइ जें में जाग्रती पार्क सुरम्य पार्क ऐं सिटी मॉल विशाल मॉल मित्तल मॉल पीर बाबा अम्कुई इलाही घणेई जॻहियूं आहिनि जंहिंते असां वञी करे ऐं पहिंजो मन मोहे सघंदा आहियूं ऐं पहिंजो मन मटे सघंदा आहियूं ॾाढी जॻहियूं हिते घुमण लाइ ॾाढी सुठी सुठी जॻहियूं आहिनि हिते तीर्थ स्थलु बि ॾाढा सुठा ठहियल आहिनि दरबारियूं ऐं मंदिर टिकाणा सभु हिते आहिनि जिते रोटी व वग़ैरह जी सुविधाऊं चोवीह कलाक एवेलेबल हूंदियूं आहिनि रोटीअ लाइ कंहिंखे भटिकिणो न पवंदो आहे लंगर सेवा चालू हूंदी आहे ऐं रोटी पाणी जी तकलीफ़ बि न वेंदी आहे माण्हूनि खे ॿियूं बि सुविधाऊं हिते खोड़ जाम सुठे तरीक़े सां एवेलेबल आहिनि असांखे हिते कोई बि दिक़तु न वेंदी आहे असांजे जिले कटनीअ जो ॾाढो ई सुठो रोड वग़ैरह ठहियल आहिनि असांखे कोई बि हिते तकलीफ़ न आई आहे अॼु ताईं त रहण में मोना गोल्डन ट्रांसपोर्ट आहे हिते कटनीअ में जंहिंजो असांखे असां जीअं वापार कंदा आहियूं त उनमें माल वग़ैरह ईंदो आहे ॾाढो ई जल्दी डिलीवर मिली वेंदो आहे जितां ख़ां माल निकितो टिनि चईंनि ॾींहनि में असांखे हिते मिली वेंदो आहे हूअं हिता इटारसी खां सतना पेसेंजर हिकिड़ी वेंदी आहे हूअ थोरी सी कंहिं महिल कंहिं महिल डिले थी वेंदी आहे उन मां घणेई दफ़ा सतना वियो आहियां ऐं कटनी आयो बि आहियां सतना खां छो की सतना मां मुंहिंजा नानाणा आहिनि त उनमें असां अच वञ कंदा आहियूं त कोई तकलीफ़ न थींदी आहे कटनी शहर ॾाढो सुठो ई ठहियल आहे हिते जा रोड वग़ैरह बि हाणे सभु ठहनि था पूरा सीमेंटेड रोड सीवर लाइन जो कम चालू आहे सीवर लाइन जो कम ॾाढो डिले था कनि पिछले पंजनि छहनि सालनि खां चालू आहे अञा ताईं हो पूरो न थी सघियो आहे बाक़ी धीरे धीरे करे कम हले थो पियो